ہیلو آپ سائقہ ریسٹورینٹ سے بات کر رہے ہیں جی میں نے ابھی آپ کے یہاں سے کچھ دیر پہلے کچھ کھانا آرڈر کیا تھا جو کہ میرے پاس آیا تو ہے لیکن جو میں نے منگوایا تھا اس میں سے ایک بھی آئٹم میرے پاس نہیں آیا شاید آپ نے غلطی سے کوئی اور آرڈر میرے پاس بھجوا دیا ہے میرے آئٹم جو تھے وہ بریانی چکن کباب رائتہ اور مٹن تھا آپ نے ان میں سے ایک بھی چیز میرے پاس نہیں بھجوائی ہے سب کچھ الگ الگ آٹئم ہیں اور میرے گھر پہ میری فرینڈس آئی ہوئی ہیں جو کہ ان کی فیوریٹ چیزیں میں نے منگوائی تھیں پر آپ نے تو کچھ الگ ہی چیزیں بھیج دیں میرے پاس میں نے آپ کو بولا تھا کہ آپ میرا نام وغیرہ لکھ لیجیے ایڈریس لکھ لیجیے بٹ آپ نے نہیں لکھا اب دیکھیے میرے پاس غلط غلط آئٹم آ گئے ہیں سارے اب مجھے میرے پیسے برباد جائیں گے اس سے اچھا تو آپ مجھے یا تو پھر میرے جو آئٹمس تھے وہ مجھے بھجوا دیجیے میرا آرڈر جو تھا مجھے وہ بھجوائیے کیونکہ اب میں یہ والا کسی اور کا تو آرڈر نہیں لے سکتی نا پھر میرے پیسے تو برباد جائیں گے کیونکہ جو میری فرینڈس تھیں ان کو تو کچھ اور پسند ہے پر آپ نے یہ سارے آئٹم بھجوا دیے ہیں آپ میرے کو ایک کام کریے میرا جو وہ ہے آرڈر ہے میرے کو وہ بھجوا دیے یہ آپ کو میں ریٹرن کر دوں گی اور پلیز جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی بھجوا دیے میری فرینڈس کو کافی دیر ہو گئی ہے بیٹھے ہوئے اوکے